अ हेल'

औ औ औ

नोंथाङा केजुयेल लिफया बेसेबां एभेलेबेल दंबावोमोन अ आर्न लिफ नांगौ ना आ आर्न लिफनि थाखाय नोङो जोंनि अफिससिम फैनानै मोनसे एप्लिकेसन होफैनांगोन आर्न लिफनि थाखाय औ बेनिफ्राय नोंनि बेसेबां बेसेबां समनि नांगौ होनदों टेन टेन देसनि ना बिदिब्ला अफिसयाव अफिसयाव फैनानै नोंथाङा एप्लिकेसनखौ होफैबानो जागोन एप्रुब जागोन डुकुमेन्सथ' अफिसेलि जा जा होनांगोन बेखौ होनांगोन जेनबा नोंनि डिपार्टमेन्टआव डिपार्टमेन्टयावजे मावबाय थादों नोंथां बे जे नोंनि आई डि बेखौ होनांगोन आरो लोगोसे नों मा खारननि थाखाय थांदों माब्ला फैफिनगोन बिनि कमप्लिट डिटेल्सखौ होनांगोन आरो बुजिबायना औ औ प्रपार सेनेल होनानै नोंनि इन्सटिटुइसनिफ्राय मोनसे प्रुब हेड औ हेडनिफ्राय लानानै जोंनि अफिससिम एप्लिकेसनखौ होफैनांगोेन बुजिबायना

अके दे